हेलो हँ हँ उपलब्ध छै हँ हंँ बिल्कुल भेट सकैया आमके गाछ छै लीचीके गाछ छै अहाँ जे लेबै सभ उपलब्ध छै मालदह लेबै किशनभोग लेबै या फेर जे भी अहाँके बढ़िऑं लागैया अहाँ जर्दालु गुलाबखास सभ आम एविलेबल छै नर्सरी वाला

हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल भेट जायत अहाँ जब चाही आबि सकै छी अहाँके नओ बजे से ले के नर्सरी हमर शामके पाँच बजे तक खुलल रहै छै अहाँ जब मन आबि सकै छी देख सकै छी गाछ ई सभ गाछ पर निर्भर करै छै सभके अलग अलग प्राइस छै जेना मालदहके छै पाँच सए किशनभोगके छै तीन सए ओकर बाद सभके अलग अलग प्राइस छै ओहिपर डिपेण्ड करै छै अहाँ कोन पेड़ लेबै कोन गाछ लेबै कोन आम लेबै ओहिपर डिपेण्ड करै छै अहाँके कते पड़त बता देब अयबै तऽ हँ हँ बिल्कुल मिलतै दस परसेन्टके डिस्काउन्ट हँ हँ नहि नहि मतलब टोटल अथी कय कऽ तब अहाँके दस परसेन्टकेँ डिस्काउण्ट दय देब नहि नहि हमर ओ पहिले से भेल छै सभ किछु ओहिमे कीड़ा सभ नहि लागत तऽ पहिले से ओहिमे सभ किछु पड़ल छै जे खाद्य बीज होइ छै जाहिसे कीड़ा आर नहि लागै दवाइ सभ ओहिमे छिड़कल छै ओहिला अहाँ टेन्शन नहि लिअ गाछ अहाँके बहुत बढ़िऑ मिलत सहरसा जिलामे सभसँ बढ़िऑं हमरे इएह गाछ मिलैया अहाँ कतहुँ पता कय लिअ हँ हँ बिल्कुल छै अहाँ अयबै तऽ अहाँके सभ उपलब्ध भय जायत अहाँ ओकरा मतलब बालु वाला मिट्टीमे ओकरा नहि रोपयके छै ठीक छै मतलब बढ़िऑं से खाद्यके पहिले चारु बगल मिट्टीमे फैला कऽ ओकर बाद जड़िके रोपि दैके छै पानि समय समय पर ओहिमे पानि दैत रहबै आ गाछ एहन जगह लगेबै जतऽ धुप लागै गाछमे ई गाछ लए मतलब बहुत बढ़िऑं रहै छै हँ नहि नहि अहाँके गारण्टी मिल जाएत अहाँके अगर गाछ सुखि जाइया तऽ अहाँके ओ गाछ वापस कय कऽ बदलि देल जायत ओकर कोनो कॉस्ट नहि लागत अहाँके